आमच्या समाजाचो धार्मीक फुडारी भट जे देवळान पुजा करतात पुजारी ताणें कितें सांगता तें आमकां मान्य ते कितें सांगता ताजे प्रमाणें आमी वागता आनी ताजो फायदोय आमकां जाता